آج کے زمانے میں موبائل فون کا ہونا بہت ضروری ہے موبائل فون کی وجہ سے سارے کام کو منٹوں میں انجام دیا جا سکتا ہے باہر پردیس میں رہنے والے آدمی وغیرہ بچے رشتے دار وغیرہ سے آسانی سے بات کیے جا سکتے ہیں یہاں تک کہ موبائل کے ذریعے اُنہیں آسانی سے دیکھا بھی جا سکتا ہے موبائل کے ذریعے بہت سے کام کو انجام دیا جا سکتا ہے جیسے اسکول کالج کے کام اسائمنٹ وغیرہ بنانے میں بہت آسانی ہوتی ہے پہلے موٹی موٹی بُک لے کر ڈھونڈا جاتا تھا لیکن اب موبائل فون کے وجود میں آنے سے سارے کام مِنٹوں میں کیے جا سکتے ہیں آسانی سے کوئی چیز مِل جاتا ہے اور اگزام وغیرہ کی تیاری زیادہ تر موبائل سے لوگ کرتے ہیں موبائل کے ہونے سے بہت ہی فائدہ ہے موبائل کے وجود میں آنے سے سارے کام آسانی سے کیے جا سکتے ہیں کوئی فارم وغیرہ آن لائن موبائل سے کیا جا سکتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے سارے کام آسانی سے کیے جا سکتے ہیں اسکول وغیرہ میں بھی ایڈمیشن وغیرہ اسپورٹس وغیرہ میں بھی سارے کام آسانی سے موبائل کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں موبائل کے نقصانات آج کل طرح طرح کے فیچر موبائل میں آ گئے ہیں جس سے آنے والے بچے بگڑ رہے ہیں اور زیادہ تر بچے موبائل پر ہی زیادہ سمعے برباد کر رہے ہیں اور اپنی پڑھائی پر زیادہ دھیان نہیں دے پا رہے ہیں گیم وغیرہ میں وہ زیادہ وقت لگا رہے ہیں اور بہت بہت سے ایپ وغیرہ ہیں جس کے ذریعہ وہ شارٹ ویڈیو بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں بہت سے پلیٹفارمز سوشل پلیٹفارم ہیں جس سے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور زیادہ وقت اُسی پر گزار دیتے ہیں بہت سے گیم میں وہ زیادہ وقت گزارتے ہیں جس سے وہ اپنی پڑھائی پر زیادہ فوکس نہیں کر پاتے ہیں اور اُن کا ذہن زیادہ تر موبائل میں ہی لگا رہتا ہے اِس وجہ سے موبائل کے جہاں فائدے بھی ہیں وہاں موبائل کے نقصانات بھی ہیں